हॅलो हॅलो तूं किदें बस चलयता रे दोळे बीन सा तांबडे करून बस चलयता मरे तूं आं आं आं हांव पॅसेंजर उलयतां बसीन ट्रेवल केल्लो तो डेली बसीन ट्रेवल करता तो पॅसेंजर उलयतां हांव कंप्लेन म्हणल्यार तूं बस सा दोळे बीन सामके तांबडे करून बस चलयता म्हणल्यार तूं पिता मरे तें जालेंत पू बस केन्ना सर्वीस केल्ली लास्ट टायम केल्ली घेतली आवोयस गेल्या त्या वर्सा अशें करप आसता इतली लेट परत आतां केन्ना करतलो परत जनेलां बिनेलां बी सगळी डॅमेज मरे तुमची आतां सर्विसींग करून किदें फायदो पयलू आतां लोकां कितले त्रास जाल्या बस आनी फूल डॅमेज ग्लास बी सोगले फुटल्या मार तुमचे फाटल्याच्यान बीन गोयटा बीन बसीन सामकें फूल आनी सेफ्टी आनी आनी सेफ्टी डोर बीन खंय आसा तुमचो तो कसो प्रोब्लेम जावपा शकता तुमी तें हें करपा जाय न्हू लक्ष घालपा न्हू तेजेर

ऑलरेडी स्टाट करून आतां कितें फायदो आनी तुमी टुवेल्व पेसेंजर थंय तुमी चड किद्याक घेतात तर पेसेंजर तुमकां लिमिटेड पेसेंजर आसपा जाय न्हू बसीन कंट्रेक्टरां सांगून कितें फायदो आनी लेडीज सिट्सांचेर बी सगळें मिक्स बसता मरे आं ते ते रुल्स आहा ते सारके फोलो करपा जाय न्हू खंय येवन खंयचे खंय येवन बसता हँडिकेप सिटाचेर आनी कोण येवन बसता कोण सिनियर सिटीजनाचेर आनी कोण येवन बसता तिणी खंय बसपा मागीर तुमी लक्ष घालपा न्हू तेजेर लक्ष घाला सारकें घालां लक्ष बसीचे सारकें लक्ष घाल सारकें मेन म्हणल्यार बसीचें लक्ष घाल

बरें हॅलो आनीक तुमचो कंडक्टर बीन कितें रे तो आं ते काडून टिकेट तांकां काडून उडयलें जाल्या टिकेट मारिकूं ना मरे तो पयशे आपल्या बोल्सां घालता सगले आं टिकेट बिकेट दिना तो सारको फूल आपल्याल्या बोल्सां हें करता आनी मागपाक बीन गेल्यार मागीर तापयता पेसेंजर हें करता तुजेर मातशें लक्ष घाल हय हय आनी तें हें बीन आतां स्मोकींग नॉट एलावड बीन आहा ते येवन स्मोकींग बीन करता मरे बसीन स्वता कंडक्टर स्वता कंडेकटरू आहा न्हू तितून करपाक हय हय कंडक्टरी बी आहा तितून हय हय तूं मातसो सगळें पळोवन घे तें सगळें बरें बरें